जय झूले ॿ मिंट तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो हा सॾु करायो आहे छाकाणि त पहिरियों तव्हांजो बेबू ॾाढो हुशियारु हूंदो हो खणी युनिट टेस्ट में सुठी मार्कूं खणी ईंदो हो पर हाणे ॾींहों पोइ ॾींहुं हुन जूं मार्क्स अलॻि थींदो थो वञे घटि मार्कूं थियूं अचंंसि त घर में पढ़ाई न थींदी अथसि छा न पर हाणे ॾाढो इहो थी वियो आहे मार्क हाणे जामु घटि आई अथसि पहिरियों बि मतलबु पहिरियों खां जामु घटि थी अथसि पहिरियों पहिरियों जामु हुशियारु हूंदो हो हाणे बिल्कुलु एकदमि पढ़ाई में ध्यानु न अथसि हिन खे अलाइ छोकिरनि जी संगति लॻी आहे अलाइ छा छोकिरा अञा त मिलिया न आहिनि उन्हनि सां मस्ती नथो करे अलाइ छा थियो अथसि ख़बरु न आहे न त पहिरियों ॾाढो हुशियारु हूंदो हो हा पर घर में बि थोरो तव्हां ध्यानु ॾियो न त जीअं तव्हां ध्यानु ॾींदा वधीक टाइम ॾींदव त तव्हांजे लाइ सुठो आहे तव्हांजो बेबू अॻियां वधंदो हुन खे सुठी ईअ मिलंदी सहुलियत ईअ मिलंदी क़ाबिलियत मिलंदी अॻियां हली करे हू सुठियूं हिन सां पास थींदो करे मार्कुनि सां पर हाणे तव्हांखे वधीक ध्यानु ॾियणो पवंदो वधीक हुन खे अभ्यासु कराइणो पवंदो तॾहिं वञी करे हुनजो सुठो में इहो ठहंदो नेचर जेतिरो तव्हां जेतिरो तव्हां ओतिरो उहो अॻियां वधंदो असां पंहिंजो ॿारु समुझी करे हलंदमि जीअं मुंहिंजो बेबू आहे तीअं मुंहिंजो हे पुटु आहे हुन हिसाबु सां ई असां कंदा आहियूं हे सभु ॿार खे अॻियां वधण लाइ ई चवंदा आहियूं

ठीकु आहे जय झूले हा ठीकु आहे जय झूले